हरी ओम सागर मां राजेश कचाणी थो ॻाल्हायां ॿ सौ टे बिल्डिंग पवन पैलेस मां मूंखे ऑर्डर ॾियणो आहे कुझु त लिखंदव तव्हां हा लिखो ॿ प्लेटूं पनीर बटर मसाला चारि पापड़ चारि बटर रोटी ऐं हिक कढ़ीअ में सब्ज़ी हुजे काई ऐं ॾही बूंदी राइतो बि हुअण खपे थोरो सलाद बि मोकिलजो ऐं खटाइण बि ऐं सभु कुझु रीज़नेबल अघु लॻाइजो छा आहे मेहमान आया आहिनि त थोरो अघु बि डिस्काउंट ॾिजो त ॿिए दफ़े तव्हां खां असां वरी वठी सघंदासि